अस अपना कपड़ा दा सानूं इत्थै शौंक चढ़ेआ अपनी पैह्लैं सब तो पैह्लैं सानूं अपनी मां गी दिक्खियै शौंक चढ़ेआ साढ़ी मां कपड़े सींदी ऐ सानूं असेंगी उस्सी दिक्खियै कपड़े सीनें चाहिदे होर उ'नें गी गै दिक्खियै अ'सें कपड़ा सीना शुरु कीता जिसलै जोेह्ड़ा बी कपड़ा सींदे हे अस अपनी मां दे लाग्गै बैठी जंदे हे मां दे लाग्गै बैठी जाना कि हून केह्ड़ा कपड़ा सीन लग्गी ऐ उस्सी दिक्खी दिक्खियै सानूं शौंक आया होर साढ़ी भैन बी बड्डी कपड़े सींदी ही उ'नें बी दिक्खी दिक्खियै असें कपड़ा सीना शुरू कीता होर जिसले साढ़ा ब्याह् होआ ओह्दे बाद बी एह् जारी रक्खी ऐ कोशिश कि सानूं आना चाहिदा ऐ कपड़ा सीनें होर शैल कोला दा शैल कपड़ा अस सीच्चै ते होर सानू कटनें दा बी शौंक आई गेआ कि जेह्ड़ा एह् कट्टी सकने ते एह् कपड़ा कट्टी सकदे ते अस कीऽ निं कट्टी सनें अस बी अपना नाप लेईयै किन्ना किन्ना लैंथ रक्खनी चाहिदी ऐ होर किन्ना अस घेरा रक्खने ऐं ओह्दे स्हाब कन्नै अस कपड़ा कट्टी लैन्ने ऐं ओह्दै बाद नाप तीरा किन्ना रक्खना ऐ ओह् रक्खी लैन्ने ऐं होर मूंड़ा किन्ना रक्खना छाती किन्नी रक्खनी ऐ होर जो कमर होंदी ऐ कमर ओह् किन्नी रक्खनी ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी हिप्प बगैरा होंदी ओह् बी नापियै रक्खने ऐं उ'नें गी ओह् चीज़ दा सानूं पूरा नाप होना चाहिदा साढ़ी असें बाज़ू किन्ने रक्खने न ओह् बी आना चाहिदा सानूं असें केह् सीना एह्दे कन्नै ओह्दा बी पूरा नाप होना चाहिदा सलवार दा बी कि असें सलवार किन्नी पानी ऐ ऐक्सट्रा चीज़ किन्नी रक्खनी ऐ कपड़ा जैदा किन्ना रक्खना ऐ ओह्दी बैल्ट किन्नी पानी ऐ किन्नी ओह्दा चड़ाई होनी चाहिदी किन्नी लम्माई होनी चाहिदी ओह् स्हाब अजकल्ल अफगानी सलवार चला दी ऐ ओह् बी सानूं औंनी चाहिदी ऐ लोकें गी दिक्खी दिक्खियै सानूं शौंक चढ़दा ऐ कि अज्ज एह् चलेआ डिज़ाइन होर इस एह् डिज़ाइन असेंगी बी औंनी चाहिदी जि'यां कि लोकें गी आई जंदा कि लोग कि'यां करी लैंदे न होर सानूं बी औंना चाहिदा लोकें गी दिक्खियै अस बी एह् कम्म शुरु करी लैैन्ने न कि जेह्ड़ा लोग कपड़ा पांदे न अस बी उऐ दिक्खियै सीने ऐं कुसा गी कुसै कोला दा अस डरदे हैन निं ऐं भला कपड़ा खराब होग ते कोई माड़ी गल्ल आखग अस सोचने कि अज्ज खराब होग कल्ल ठीक बी होग होर कपड़ा अस अपना सीन्ने जि'यां बी सीन्ने अस कपड़ा खुज आपूं गै सीन्ने ऐं कुसै कोला दा अस कपड़ा नेईं सोआंदे जि'यां होर इ'नें गी दिक्खियै सानूं एह् शौंक चढ़ेआ कि अस बी कपड़ा सीचै होर अस बी कपड़ा लैचै सारे जेह्ड़े कपड़े टेल्लर सीऽ सकदी ऐ ओह् बी ते साढ़े आंह्गर ऐ ओह् कीऽ सकदे ऐं ते अस बी सीऽ सकदे ऐं ते अ'सें कीऽ नेईं सीना होर अपनी मां साढ़ी सींदी ही उस्सी दिक्खियै सानूं शौंक चढ़ेआ मां बी सीऽ लैंदी भैन बी सींदी उस्सी दिक्खियै होर अ'सें खुद बी सीना शुरु करी लेआ कटना बी शुरु करी लेआ कि अपनी कटने कि'यां ऐं किन्ना रक्खना चाहिदा ऐ इक कपड़े गी किन्ना रक्खना चाहिदा होर केह्ड़ा कपड़ा ओह् पूरी चीज़ ऐ ओह्दा नाप होना चाहिदा होर बच्चें दी ऐ स्यानें दी ऐ उं'दी किन्नी पूरा नाप लेइयै ओह्दे स्हाब कन्नै अ'सें कपड़ा कट्टेआ होर अ'सें अपनी मां गी दिक्खियै मां आसेआ दिक्खियै शौंक चढ़ेआ ओह्दै बाद साढ़ी भैन बी सीना शुरु कीती उ'नें बी अ'सें दिक्खना गौर करना कि किन्ना कपड़ा ऐ ते किन्नां गै अ'सें सीना ऐ कुत्थुआं नहाड़ी कटाई लैनी ऐ कुत्थूं नेईं लैनी ऐ एह् सब दा अ'सें गी पता होना चाहिदा जिसलै अस कपड़े सीच्चै केह्ड़ी जगह कटाई लेई जानी केह्ड़ी जगह नेईं लेई जानी ते सानूं जिस स्हाब दा बंदा ऐ उस स्हाब दा गला बनदा ऐ उस्सै दा गला सीना पाना कि'यां पांदा ऐ छोटा पांदा ऐ बड्डा पांदा ऐ सारा कुछ सानूं पता होना चाहिदा असेंगी कपड़े सीनें दा शौंक शुरु कोला दा लेइयै थोह्ड़ा बचपन कोला उप्पर होए दे असीं इ'यां सानूं शौंक आई गेआ कि बंदे गी दिक्खियै कपड़े सीनें दा कपड़े जे ओह् अच्छा सीऽ सकदे ते अस बी सीऽ सकने उत्थुआं दा असेंगी शौंक आए दा अज्ज तक्कर सानूं कि अस आखने जेह्ड़ा बी कम्म करी लैचै टेलर दा ते कम्म अस छड़ी निं सकदे एह्दा शौंक सानूं सब तो जैदा ऐ इ'यै शौंक ऐ साढ़ा जैदा कि अस कपड़े सीऽ लैचै अपने होर कुसे दे बी सीऽ लैचै जेह्ड़े बी कपड़े आंदे न अस सीऽ सकने न सीऽ लैन्ने न नाप लेई लैन्ने न कि पैह्लें दा सानूं नाप दा पता होना चाहिदा कपड़े सीने कोला कि पूरा नाप लैना ऐ जेह्दा कपड़ा ऐ ते ओह्दा नाप लैना ऐ ते ओह्दे स्हाब कन्नै सीना ऐ जिस स्हाब दा जिस्सी पसंद होऐ जेह्दे कपड़ा होऐ ओह्दे स्हाब दा अ'सें सीना ऐ उस जेह्ड़ा बी कपड़ा सीना अगर सलवार कमीच सीनी ऐ ते अस ओह् बी सीन्ने ऐं जेकर पलाजो सीना ऐ फ्लेयर एह् सब अस सीन्ने ऐं एह्दे कोला दा अलावा मते जैदा डिज़ाइन सानूं नेईं आंदे होर अस इदे मते डिज़ाइन ऐनी सलवार कमीच सी लैन्ने ऐं पलाजो फ्लेयर अफगानी होर डिज़ाइन सानूं नेईंं आंदे इन्ने गै कपड़े अस सीन्ने इस स्हाब कन्नै अस कपड़े सीन्ने ऐं होर कपड़े सीने दा शौंक सानूं अपनी मां गी दिक्खियै आया अपनी मां सींदी ही कपड़े ते उस्सी दिक्खियै गै शौंक आया ते उत्थुआं दा गै अ'सें शुरू कीते कपड़े सीना ते उत्थूं गै अ'सें मतलब शौंक चढ़ेआ कि अस सीऽ लैच्चै कपड़े